थोडे संगीतकार आसता जें कातार मनवत्तना मिस्टेक्स करता जशें की एक वर्ड खूब लांब करप प्रॅक्टीस कसत सिंगरांनी आपणालो संगीत खरें करून म्हणपाक शकता